ہمارے گھر میں جو بھی خراب سامان ہوتا ہے مستری کے پاس جاتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک کراتے ہیں ایسے اپنے بھی گھر میں مستری ہے ہمارے سور وہ بھی کرتے ہیں مستری کا کام اچھا جانکاری ہے ریڈیو ٹی وی پنکھا سارا چیز ٹھیک کر لیتے ہیں اور اور جیسے کولر ہے واشنگ مشین ہے فریج ہے یہ سب بھی ٹھیک کر لیتے ہیں نہ ہو ہوتا ہے تو آگے بھی جاتے ہیں اس طرح کے پاس اور سب جیسے ہاتھ مشین ہے پیر مشین ہے سب وہ سب نہیں ہوگا تو کن چی کا آگے کن چی بازار میں جا کر کے ٹھیک کرا لیتے ہیں مشین اور اور جو بھی کچھ ہے